ہاں ہمیں لگتا ہے کہ آج کل کے بچے زیادہ تر ایسے کھلی ہواؤں میں گیم کھیل وغیرہ نہیں کھیلتے ہیں اور فون اسکرین ٹچ موبائل پر ہی زیادہ تر گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں اور یو یوٹوب اسٹاگرام پر ریلس وغیرہ شارٹ ویڈیو وغیرہ کہانیاں وغیرہ دیکھنا زیادہ تر پسند کرتے ہیں پر ایسا ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ گارجن کو بچے کو زیادہ موبائل نہ دے اور موبائل نہ دے کہے ان کو کھلے ہوا میں کھیلنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کھلے ہوا میں گیم وغیرہ کھیلنے کھیل کھیل کھیل وغیرہ گیم وغیرہ کھیلنے سے بہت ہی اچھا ہوتا ہے موبائل پر کھیلنے سے بچے کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے بچے اپنا نقصان کرتے ہیں بر بٹ ایسا گارجن کو ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کو بچے کے فون پر دھیان بچے اگر فون دیکھ رہے ہیں تو انہیں دھیان دینا چاہیے جو بچے کس ٹائم تک موبائل دیکھ رہے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں بچے آل آج کل کے زیادہ تر بچے آن لائن پڑھائی کرنے کی وجہ سے بھی موبائل اپنے پاس رکھتے ہیں بٹ پڑھائی تو نہیں کرتے ہیں وہ وہی ریلس ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں گارجن کو ہونا چاہیے ان کے پیرن ماتا پتا کو جو اپنے بچے کو موبائل دے تو ان پہ تھوڑا دھیان بھی دے ان کو کہے جو موبائل نہ دیکھے زیادہ اور کھلی ہوا میں گیم اگر کوئی کھیل وغیرہ گیم وغیرہ کھیلنا ہو تو کھلی ہوا میں کھیلے اس سے اچھا ہوتا ہے کہ بچے کو بچے کو بدن میں ان کے بہت اچھا بھی ہوتا ہے